गोवा म्हणलें एक एक टुरिजमाचें ठिकाण जाल्लें आसा हांगा वेगवेगळ्या देशांतल्यान वेगवेगळ्या प्रांतातल्यान लोक हांगा फिरपा खातीर येतात गोंयकारांची जी कला आसा ज्या पद्दतीन वेग वेगळ्यो तरेच्यो वस्तू करतात त्यो भायले लोकांक खूब आवडटा जे हांगा येतात तेन्ना तांकां हांगा कोण्या पासून केल्ल्यो खेळण्यो मेळटा म्हारवत म्हणून करतात जी लग्नांक वापरतात मागीर पंखे करतात जीं लग्नांक वापरतात तें तांकां पळोवपाक मेळटा चुट्टां जालीं गोंयांन म्हणळ्यार नाल्लाचीं झाडां खूब आसता जाल्या चुट्टां पासून वेगवेगळे अशीं डॅकोरेटीव आयटम्स करतात शोबेच्यो वस्तू करतात मागीर ते डॅकोरेशन म्हणून नाजाल्यार सजावट म्हणून लगनाक पुजेक नाजाल्यार वेगवेगळे ठिकाणी वापरले वता तशींच मागीर मातयेचीं आयदनां जीं गोंयान खूब फॅमस आसा जीं खूब प्रसिध्द आसा गोंयान जी जेवण करपाक वापरतात गोंयांन मागीर वेगवेगळीं शोबेचीं वस्तू करता जे जशें तुमी गोंयांन आयले की पयतले जीं पयलिंची घरां आसा तेंच्या भायर अशें कोमे लायिल्ले आसता मागीर शिपायी कसो लायिल्लो आसता जो त्या घरांतली एक संस्कृती कशी ती तांच्यानी लायिल्ली आसा म तशेच तीं आयदना मातयेचीं आयदना वापरून जशीं घरान उदक दवरपाक वापरतात तसेच गोंयांन आयले की गोंयान हो समुद्र तटार बशिल्लो आसा म्हणून हांगा शिप्यो शंख हे खूब मेळटात तशेंच तुमी बीच सायडीन जशे गेले समुद्र तटाचे वाटेर जेन्ना आयले तेन्ना तुमकां वेगवगळीं दुखानां मेळटा खंय तुमकां शिप्यांची वेगवेगळी कलाकृती केल्ली मेळटा जी तुमकां खेळणी जालीं शोबेच्यो वस्तू जाली मागीर तुमकां शिप्यांचे गणपती केल्ले मेळटा हांगां नाजाल्यार वेगवेगळे अशे वस्तू आसा जी तुमकां गोंयान खूब मेळटा आनी ट्युर्जन जेन्ना गोंयांन वाडला जेन्नाच्यान तेन्नाच्यान हे जे गोंयकार आसा कोणाक ही कलाकृती येता तेंचो खूब विकास जाल्लो आसा कित्याक तांची कलाकृती जी आसा तांकां ऑल ऑवर वल्डन विश्व भर अशें म्हणटात ताका एक प्रसिध्दी मेळिल्ली आसा